हमारी जो बीमारियाँ आज कल सभी है जैसे कैंसर या जैसे ये गर्ब से संबंधित कोई बीमारी हुई उसमें बच्चियों को पहले से समझना चाहिए कि देखिए साफ़ सफ़ाई का ध्यान दीजिए जो गर्भ से ही होता है गर्भ में अपने आपको साफ़ सफ़ाई बच्ची लोगों को यूज़ करवाना जैसे कि पैड और वो साफ़ पैड यूज़ करिए कपड़े का उपयोग मत करिए अच्छे से साफ़ सफ़ाई कैसे रख से रहीए और उनको यही सिखाना से पहले के लोग तो कपड़ा यूज़ करते थे फिर फिर शादी के बाद ये होता था कि करते थे कि अरे इसको तो ये बीमारी हो गई इसको ये बीमारी हो गई है उसको वो बीमारी हो गई है तो अब के बच्चियों को ऐसा नहीं करना चाहिए एसे सिखाना चाहिए कि बीमारियों से वो बच सके या कुछ आगे केंसर की बीमारियों से बच सके और ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है उसे पनप जाता है तो वो कैंसर का रूप ले लेता है और बच्चियों को पता भी नहीं चलता कैसे हो जाता है तो तो शादी वादी होता है अरे कि इसको तो ये बीमारी हो गई है वो बीमारी हो गई है ये तो ऐसी है वैसी है सभी लोग सब बहुत कुछ कह कहते हैं ऐसे बच्चियों को चोटी जैसे जब महामारी शुरू होने वाली जब हो तो उनको यही सिखाना चाहिए कि अच्छे से और जो पेड यूज करती हैं उसको एक गड्ढा बना के उसमें या जला दें या तो गड्ढे को बना के खोद के उसमें मिट्टी के निचे थोड़ी देर दफ़न कर के उसको ऐसा रखना चाहिए नहीं तो बीमारियां हो जाती हैं और वो पेड इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए उसको अच्छे से मिट्टी के अंदर गाड़ के या तो जला के फेंक देना चाहिए यूज कर के